علی گڑھ میں ویسے تو خریداری کرنے کے اور اس سب کے الگ الگ مختلف ادوات ہیں لیکن زیادہ تر جو فیمس ہیں تو وہ مارکٹس کے اندر ہیں جیسے دکانوں کے اندر ہم جا کے خریداری کر سکتے ہیں یا یہاں پر میلے لگتے ہیں جو ہفتہ میں بروز ایک دن لگتے ہیں تو اس سے خریداری کر سکتے ہیں یا پھر سالانہ یہاں پر اس طریقے کی نمائشیں لگائی جاتی ہیں جہاں پر اس الگ جگہ کی خاص چیزیں بیچی جاتی ہیں جیسے کہ کشمیر کے لوگ آ جاتے ہیں آسام کے لوگ آ جاتے ہیں تو اس الگ الگ طریقے کی چیزیں وہ یہاں بیچتے ہیں باقی باقی سب اسٹریٹ کے اندر بکتا ہے اور بھی بہت ساری اس طریقے کی دکانیں ہوتی ہیں وہاں جا کے خریداری ہم کر سکتے ہیں اور بھی اسی طریقے کی الگ الگ جگہوں سے